मतलब

हेलो हेलो प्रणाम चाची हम बाजलियै एन जी ओ से आए है हम बच्चा लोक को पढ़ाते बच्चे लोक को पढ़ाते है तऽ बाजै छी जे एहिमे मतलब बच्चाके पढ़ाबै लए चाहै छियै सभकिछु फ्री छै एहिमे बाजलियै कि एहिमे सभकिछु फ्री मिलै छै कॉपी कलम आओर बुक से मतलब सभकिछु फ्री मिलै छै टोटल कितना बच्चा छै हूँ

पन्द्रह सोलह बच्चा हो जाइ ने तऽ बाजै छी मतलब कोन जगह पर आइ कोनो जगहके नाम बतैयौ ने

हॅं बाजू ठीक है आबै छियै बच्चा लोक केँ बजा कऽ राखब आओर की सभकिछु मिलै है सभकिछु छै सभकिछु सभकिछु

ठीक आबै छियै